कैनोमक किड्स वेअरमे अपन मतलब बच्चा लेल एकटा शर्ट स्वेट शर्ट टाइपके मङ्गेने रही ओ बहुत नीक छलै हे ओकर कलरोसभ बड्ड सुन्दर छलै हे आओर ओ मतलब खूब नीक ओकर यूज कयलक ओ रङ्ग तङ्ग सेहो बहुत सुन्दर रहै ओकर क्वालिटीयो बड्ड नीक रहै रहै आओर आ पहिरयमे बहुत आरामदायक होइत छै जे बच्चा नीकसँ पहिर सकैए